अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना मतलब एक बहुत ही टफ पड़ जाता था पहले हम लोग को छटवीं क्लास से मतलब इंग्लिश सिखाई जाती थी तो बहुत ही मतलब समझने में दिक्कत होती ही तो उसका हिंदी में अनुवाद करना तो एक मतलब बहुत बड़ी परेशानी वाली बात होती थी बहुत सोच समझ के करना पड़ता था यदि एक वर्ड्स भी गलत हो गया तो उससे मतलब पूरा कट हो जाता था तो ऐसे आजकल भील मतलब अपने आज की जनरेशन में तो इंग्लिश ही ज़्यादा फेमस है तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो फिर हम लोग को उसको मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है मतलब कैसे क्या बोल रहे हो उसको क्या समझना चाहिए तो इसलिए फिर इंग्लिश ज़्यादा नहीं होती है